हमरा हमरा नऽ चित्र हमरा चित्र बनबयके बहुत प्रेरणा यऽ कहियो कालके हमरा मन नहि होइए चित्र बनबयके किएककि हम कोनो एहन परेशानीमे फँसि जाइ छी जैसँ हमरा मोन नहि होइए चित्र बनबयके आओर हमरा ई प्रेरणा नऽ हमर बहिनस मिलल यऽ आओर वएह हमरा बच्चासँ सीख बच्चेसँ सीखेलथि जे चित्र बनबयके एगो व्यवसाय खोलि सकय छियै आओर हम अपन कोनो काजमे रहय छी तऽ ई काज हम पूरा अपन अइ हम अपन कोनो काजमे रहय छी या कोनो काजमे फँसि जाइ छी तैयो हम अपन कनी ने कनी टाइम निकालि लै छी जैसँ चित्र बनाउ आओर हमरा चित्र बनबयमे बहुत खुशी मिलइए बहुत नीक लागइए आओर ई चित्रसँ हम चाहय चित्र बनबयसँ चाहय छी अपन व्यवसाय खोलि सकय छी